हांव पयरच नवें पॅन कार्ड केल्ले तें म्हाक परत म्हाजे लॅन्डलायन क्रमांक जोडपाक जाय आशिल्लो तेका लागून म्हाका कसली कसली कागदपत्र लागतलीं आदार कार्ड आनी हां हां आदार कार्डूच दिवचें पडटले बरें बरें आनीर आनी कितें लागतले फोटो बीन तशें कितें फी आसतली आं बरें बरें चलता रोखडेंत गावतले तें म्हाका हे परत पॅन कार्ड हां इफ जर म्हाका आनी कितें जर चेंजीस करपाक जाय जाल्यार पयलीच सांगपाचें आ बरें बरें ना म्हाका फक्त हांयें नवेंत केल्लें न्हू तें हो म्हाक परत जोडपाक जाय आशिल्लो तो नंबर लँडलायन क्रमांक हय तेक लागोनूच येयल्लें हांव वर्श कांय म्हाका प्रोब्लेम नाशिल्लो हां एक दोन दीस भितर करून दिता आं आं फक्त आदार कार्ड लागतले तर आं बरें बरें